हॅलो मॅडम हांवें पिक्चराची ऑनलायन टिकेट बुकींग केल्ली ती म्हाका पळोवंक जाय आहली ती बुकींग जाल्या ओ ना ती तुज्या कंप्युटराचेर पळोवंक मेळटा बुकींग जालां ओ ना तें